यह बता दीजिए खरोंट का रेट क्या है तो हमको बहुत सब जौ जोली लेना है सोना वोना लेना क्या कस क्या रेंज होता है ठीक ठीक हाँ प्रोग्राम है घर में शादी है लड़की का शादी है हाँ हाँ बोलिए क्या रेट है क्या बताइए रेट वेट क्या है कैसे है

अरे जो है कि झुमका लेना है और लाल कोट लेना है आप लेना है यह सब चीज़ लेना है सब गया

ठीक है डिजाइन दिखाइए

यह तो अच्छा लग रहा सही है इसका रेट क्या है तो सर यह दूसरा और दिखाइए एक सही से दो पसंद आया है

हाँ वही चलो इतना यह वाला सही है हाँ भाईसाहब यह यह वाला नहीं यह वाला जो है बगल वाला सही है हाँ हाँ हाँ दिखाइए देखिए बढ़िया है अब मैं जो जो भी नए नए डिजाईन में है

जो नए डिजाइन निकला है ना वही दिखाइए हाँ हाँ लेना है

हाँ यह वाला और कोई दूसरा दिखाओ हाँ यह वाला सही है

ठीक ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक ओके है ठीक ठीक ठीक ओके ओके बाय ठीक ठीक प्रणाम